मां टी वी ॾिसंदी आहियां ऐं अख़बार पढ़ंदी आहियां त अख़बार में छोकिरियुनि खे कपिड़नि जा सुठा नमूना जेके मूंखे पसंदि ईंदा आहिनि उहे कटे करे नमूना मां कंहिं हिक दॿे में जमा करे रखंदी आहियां त पोइ जॾहिं मूंखे कुझु सुबाहिणो हूंदो आहे त उहो कढी करे उन नमूने सुबाईंदी आहियां पर अॼु कल्ह जिते किथे मॉल खुली विया आहिनि उते सुबिहियल ठहियल सुठे नमूने जा अॼु कल्ह जे हिसाबु सां कपिड़ा मिलंदा आहिनि अघ बि बरोबरु हूंदा आहिनि उते कपिड़ा जेके बि पसंदि अचनि उन जे लाइ अलॻि रूम हूंदा आहिनि उते कपिड़ा पाए करे ॾिसिजनि बरोबरु माप हुजे त ठीकु आहे वठिजनि न त मॉल में दर्जी वेठो हूंदो आहे उहो बरोबरु माप जा कपिड़ा ठाहे करे ॾींदा आहिनि ऐं उते पाए ॾिसिजनि बरोबरु आहिनि त उहे वठी करे हलिजनि